हाँ यार मुझे ऊँचाई से बहुत डर लगता है मैं कभी ज़्यादा ऊँचाई पर नहीं जा पाती हूँ जैसे कभी चार बिल्डिंग चढ़ लेती हूँ और वहाँ से अपन ऊँचाई से देखती हूँ तो मुझको डर लगता अभी कुछ दिन पहले ही मैं मॉल घूमने गई थी तो वह मॉल है न बहुत बड़ा है पाँच दस मन मंज़िल का है तो मैं वैसे ही सबसे लास्ट वाली मंज़िल पर गई तो हम सब लोग वहाँ से ऊपर से नीचे देख रहे तो उनको बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगी पसीना आने लगा चक्कर आने लगे डर लगने लगा उन लोगों को बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगती है ज़्यादा ऊँचाई पर जाने से अभी थोड़े दिन पहले भी महाशिवरात्री को वह मेला लगा था तो हम सब लोग मेला गए थे वहाँ घूमने तो वहाँ पर बहुत सारे झूले रहते तो मेरी सारी फ्रेंड वगैरह बोलने लगी कि चलो यार झूला झूलते हैं तो मैंने उन सोचा कि ठीक है झूल लेती हूँ पर जैसे ही मैं झूले पर बैठी अब भा ऊपर से नीचे आने लगा तो मुझको बहुत ज़्यादा डर लगने लगा मैंने देखा कि मैं जब भी ऊँचाई पर जाती हूँ मुझको डर लगने लगता है ऊँचाई से ही डर लगता है अभी थोड़े दिन पहले हम सेम सलकनपुर गए थे वहाँ पर भी सीढ़ियाँ चढ़े तो ज़्यादा स जब हम बहुत ज़्यादा सीढ़ी चढ़े के ऊपर पहुँच गए तो वहाँ पर भी जो डर लगा मुझको फ़िर जब भी मैं जैसे ज़्यादा ऊँचाई पर जाती हूँ तो डर लगने लगता है मुझको बहुत सारी जगह जो घूमना पसंद है जैसे सलकनपुर मईहर ओमकारेश्वर पर बात यह है कि ऊँचाई से डर लगता है तो वहाँ पर कहीं भी जाएँगे तो ऊँचाई तो रहती है जो मंदिर है वहाँ की जो मात काल काली मंदिर भी है तो वह भी बहुत ज़्यादा ऊँचाई पर बना है वहाँ पर सब लोग जाते हैं पर मैं वहाँ जाती हूँ तो मुझको डर लगता है अभी कुछ दिन पहले सब लोग हमारे यहाँ से वहाँ पर्वत प ऊँची घाटियों पर घूमने गए थे तो मैं भी उनके साथ गई तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा डर लगा मुझको हम रास्ते में जा रहे थे तो पुल वगैरह से निकलते हैं तो वहाँ भी डर लगता है मैंने पता किया उसके बारे में कि तो डॉक्टर वगैरह के पास गए हम तो उन्होंने बोला कि आपको यह ऊँचाई से मैंने उनको बताया कि मैं यहाँ गई थी तो मुझको ऊँचाई से डर लगता है झूला वगैरह भी नहीं झूल पाती मैं ज़्यादा बाहर घूमने भी नहीं जा पाती तो डॉक्टर ने बोला कि आपको एक ऐ एक्रोफोबिया नाम की एक बीमारी होती है जिसमें यह जो इ बीमारी होती इसमें ऊँचाई पर डा जाने से डर लगता घबराहट होती है पसीना आने लगता है चक्कर आने लगते हैं तो उन्होंने बताया कि जो एक एक्सपोज़र थैरेपी नामक वैज्ञानिक है जो उनका दो इलाज करते हैं तो वहाँ गई तो उन्होंने मुझको बताया तो मैंने जैसे जैसे उन्होंने बोला वैसे वैसे मैंने किया उन्होंने बोला जैसे आपको ऊँचाई से डर लगता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ऊँचाई वाली जगह पर जाओ आपको थोड़ी घबराहट होगी पर आप उसपे काबू पा पाओगे तो फ़िर मैंने वैसे ही किया फ़िर मैं अपने फ्रेंडों के साथ थोड़े दिन बाद घूमने गई तो मैंने झूला भी झूला उनके साथ ऊँचाई पर जाकर तो वह धीरे धीरे मैंने आयत में लेकर आई तो मुझको उस पर काबू भी आ गया मेरी बीमारी धीरे धीरे ख़त्म होने लगी अब मेरी इतना हो गया कि मैं जैसे ज़्यादा ऊँचाई पर जाती हूँ तो मुझको ज इतना डर नहीं लगता है थोड़ा लगता है पर मैं अपनी फ्रेंड वगैरह के साथ रहती हूँ तो उनका हाथ पकड़ कर बैठ जाती हूँ अकेले नहीं बैठती हूँ सब लोगों के साथ रहती हूँ तो मुझको डर नहीं लगता है यह बीमारी पर मैंने अब थोड़ा सा अपने आप में काबू भी पा लिया है यह बीमारी मेरे अब मुझे लगता है कि आगे चलकर ख़त्म हो जाएगी बस अब यह है कि थोड़ा थोड़ा डर लग रहा मुझको पर मैं इसे जल्द से जल्द पु ख़त्म कर दूँगी मुझको अब ज़्यादा ऊँचाई से डर नहीं लगेगा